आयज काल स्पॅक्स ऑर चश्मा हें सगल्यांक लागता म्हाका तर हांव ल्हान आसतनात लागलेलें आनी ल्हान भुरग्यांक या तर पिराय जाल्ल्या मनशांक बी वक्ल हें लागतात सो तें तितूंतल्यान भायर सरपाक आमचे एम एल ए वो कोण आसतात ते कँप विलेज विलेज हितून दवरतात आनी तांकां फ्री फ्री चश्मा प्रोवायड करता आनी तांचे दोळे तपासून तांकां फ्री चश्मा प्रोवायड करता आनी इफ तांकां तेंची समज सर्जरी सुद्दां करपाक पडली जाल्या ते सुद्दां फ्री करून दिता जशें की कॅटरेक्ट मागीर तशेंच मागीर डेंगूज आसूं तेजे दीस जेन्ना चालू जाता डेंगूचें मागीर ते पावसा दिसांनी सो ते येतात अवेरनेस करपा खातीर की अशें खंय सांटून उदक भरप ना जे कडेन लार्वां जाता मागीर तीं मच्छर जातात सो हर एक इवन जे कट्टी आसता तितून सुद्दां कट्टी टायर कसले बॅरल कारण ते अशींच दवरप आसना की उदक भरून तितून कल्लां कशीं बारीक लार्वां जाता बिकॉज तीं खूब बारीक आसता मागीर तीं व्हडलीं जातगीर मच्छर जाता आणी मनशाक चावता मागीर तितूंतल्यान ते स्प्रेड जाता डेंगू आनी ते मेन म्हटल्यार फिमेल मॉस्किटो आसता तितूंतल्यान स्पेज जाता आनी सगल्यांनी मेन म्हटल्यार टायरान जें उदक भरता कट्टी टायर्स तें सद्दां उदक उडोपा जाय आनी अशें बी कॅम्पीन अशें स्कॅम जाता की तीं बेटी बचाव बेटी पढाव स्कीट प्ले जाता आज काल सांगत आसा की एक बेबी गल जालें जाल्यार तांकां अशें खंयी उडयता अशें पयलां आसतलें वास्को बी अशें खंयी गारबेज एरियान उडयता सो हें लोकांक कळपा लागून की बेबी गल आनी बेबी गल हांचें भितर कांय डिफरंस ना